जोंनि गामियारि ओनसोलफ्राव सोरखारि जि फरायसालिफोर दं बे फरायसालिफ्राव जोङो गोबां बेबादिनो आंखाल जायो बिजाब बाख्रिनि आंखाल दिनैहाय जोङो बिजाबफोरखौ नांगौ बायदियै मोननो हाया माब्लाबा बेबायदिनो

थिग समावहाय जोङो नांगौ बे थिग सम बायदि जों बिजाबफोरखौ मोननो हाया उनावसो जोंनि बिजाबफ्रा सफैयो बिनि थाखाय थाबैनो सफैयोब्ला जोंनि थाखाय गोजोन्नाय जागौ आरो जायफ्रा सिंगेल टिसार बे सिंगेल टिसार फ्रावबो गोबां रोखोमनि आंखाल दं नाथाय बे सिंगेल टिसार आबो सिंगेलैनो दङ आरो बेव गोबां रोखोमै फरायसालिफ्रा गथ'फोरखौ जोङो खम बिबांनि नुनो मोन्दों नाथाय बेखौ बांहोनो थाखाय बे गामि ओनसोलाव गामियारिफ्रा जुदि जगाजग लानानै आरो सोलोंथाइखौ सोलोंहोनो फोरोंनो हायोब्ला गामियावनो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो गोबां जों गोरों गोरा खालामनो हायो जोङो बेबायदिनो जोङो सरखारि फरायसालि दंब्लाबो जों गुबुन फरायसालियाव लाङो बिनिखायनो जोङो गामियावनो सोनानै जों गोरों गोरा खालामनो हायो जेरै बुंनो हायो जों बर'आवनो जों फरायनानै गोबां रोखोमनि जों बेबायदि साखरि मोनबोदों बिनि थाखायनो दानि जुगावबो बेबायदि बर' रावजों फरायनानै बेबायदि रोंनानै गासैखौबो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो दा बेखौनो आं बुंथिबाय